کھیل کھیلنے سے ہمارے یہاں کے بچے جبان درست رہتے ہیں کیونکہ کھیل کھیل سے صحت بہت اچھا رہتا ہے کوئی بھی کھیل کھیلنے سے باڈی فٹ رہتا ہے ہمارے یہاں بچے بوڑھے سب پسند کرتے ہیں کھیل کو کھیلنے سے باڈی فٹ رہتا ہے ہمارے یہاں بچے لوگ گیند کھیلتے ہیں فٹ بال ہاکی جو بھی ہوتا ہے کھیل کھیلتے ہیں کھیل بہت اچھا چیز ہے ہم لوگ کا پسندیدہ چیز ہے کھیل کھیل کھیلنے سے دل کو سکون ملتا ہے باڈی فٹ رہتا ہے کھیل ہی ایک ایسا چیز ہے جو بچے کو زبان کو لڑکے لوگ کو صحیح رکھتا ہے ہمارے یہاں لڑکے لوگ میچ کھیلتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں سب کھیل بچے کے لیے صحت کے لیے بہت ضروری ہے کھیل ایک جیون کا ایک حصہ ہے کھیلنا بھی بہت ضروری ہے اور کھیل سے ہر کوئی ایک انسان ایک جیسا ٹھیک رہتا ہے کھیل نے سے بہت فائدہ ہے کھیل بہت ضروری ہے کھیلنے سے بچے بھی اچھے رہتے زبان بھی بچے تندرست رہتے ہیں کھیل ایک ایسا چیز ہے انسان کو کھیلنا چاہیے کھیل بہت اچھا چیز ہے کھیل سے بہت فائدہ ہے انسان ہمیشہ بیمار نہیں پڑتے کھیل سے بدن کا جو خون کا رننگ ہوتا ہے چلتے رہتا ہے اس لیے کھیلنے سے زیادہ بہتر رہتے شریر کو بہت لابھدایک ہوتا ہے کھیل بچے لوگ بھی کھیلتے ہیں تو فٹ رہتے ہیں بچے بیمار نہیں پڑتے کھیلنے سے باڈی کا ایک دم رننگ زیادہ رہتا ہے